औ हेल' औ नों सनामिखा बिमा दा ए आंहा देबदास बिमा नोंहालाय फिसाखौ अबेहाय होगोन स्कुला ए फिसफ्रालाय बेसे बेसेथो औ औ ए आंहाबो फिसालाखौ होनांगौमोन

आङो चेनेलाव होनो सान्दों बेसे बेसे थाङो प्राइजसाबा बेखौसो खबर लानो हरदोंमोन आं औ ए मा क्लासाव मोनखो

औ बेंटलाव दङ स्कुलालाय नै बाथौ मिसन दं दं डनबस्क दं अबाव होनो नंदों आङो औ बेखौनो नायनांसिगोन

औ

गथ'नि साननायखौ नायग्रोनोसै दे होनब्लालाय बिदिबा दोन्थलायसै दे